नमस्ते वहाँ पे और ऐसा ठीक है वहाँ है और क्या क्या है तो इसीलिए हम पता करने आए हैं और फल होता है

तो यही दे यही देखने आए थे और बताइए

बहुत अच्छा चलता है ना तो इसीलिए पूरा देखने आए थे घूमने आए थे जो अच्छा है या नहीं ओह और ओह और इसीलिए देखने आए थे घूमने आए थे सोचे देख लेते हैं कैसा है हाँ कुछ गड़बड़ नहीं ना जिसके पास नहीं रहेगा वो नहीं जा सकते है कि मतलब क्यों हम आएँगे तो बोलेंगे सर को ऐसा पैसा नहीं लेना चाहिए लेकिन सरकारी हॉस्पीटल है इसीलिए पैसा नहीं देंगे आएँगे तो आएँगे तो हॉस्पीटल में लागू करेंगे पैसा क्यों लिया जाता है सरकारी हॉस्पीटल में